हूअं त मूंखे बाइक हलाइण जो जाम शौंक़ु आहे छो की सॼो ॾींहुं ऑफिस जे कमनि में बि बाइकूं हलाइंदा आहियूं त बाकी दोस्तनि सां गॾु किथे अगरि घुमणो हुजे लोकल त बि बाइक हलाइंदा आहियूं टूरिस्ट प्लेस ते वञण जो जाम शौंक़ु आहे तंहिंमां असां हिकिड़ो शो लोनावला थी आया आहियूं बाइक ते छह ॼणा छह दोस्त टे गाॾियूं खणी करे विया हुआसीं लोनावला सुबुह जो सवेल निकितासीं पनवेल मे होल्ट करे चांहि नास्तो करे वरी अॻियां ते वियासीं हुते असां रूम वठी करे सामाणु सॼो रखियो हुतांखां पोइ साइट सीन वग़ैरह सॼी कई उते जी तंहिंखां पोइ असां हुते घुमी फिरी सॼो सुठे सां मस्तु अची वियासीं हाणे असांजो अॻलो नैक्स्ट जेको लक्ष्य आहे हूअ आहे ॿ हज़ार चोवीह में कच्छ जो कच्छ में रण उत्सव लॻंदो आहे माता जो मड़ आहे कारो डूंगर आहे जाम शयूं आहिनि हुते मांडवी तला आहे त हुते असांजो वञण जो लक्ष्य आहे ॿ हज़ार चोवीह में असां छह दोस्त टे गाॾियुनि ते निकरण जे लाइ सोचे वेठा आहियूं तंहिंखां पोइ असां लद्दाख़ जे लाइ बि जाम कुझु ॿुधियो आहे लद्दाख़ में बि माण्हू चवंदा आहिनि जाम राइडर वेंदा आहिनि राइड करे हूअ बि जाम परिते आहे त हुते लाइ बि सोचो आहे पहिरीं असां ब कच्छ जो थी वञे असांजो हुते छोकी हज़ारु किलोमीटर आहे त हज़ारु किलोमीटर में असांजो एक्स्पीरियंस कहिड़ो थो रहे हूअ ॾिसी करे पऐ असां लोनावला जो बि प्रोग्राम लद्दाख़ जो बि प्रोग्राम ठाहींदासीं लद्दाख़ असांजे हितां खां घटि में घटि पंद्रहं सौ ॿ हज़ार किलोमीटर आहे त तंहिंजे लाइ पहिरीं असां हज़ार किलोमीटर जो एक्स्पीरियंस खणूं तंहिंखां पोइ असां ॾिसंदासीं की अॻियां जो छा थो थिए तंहिंखां पोइ आया जाम जॻहियूं आहिनि जिते माण्हू बाइक सां वेंदा आहिनि अमृतसर थी वियो तव्हांजो कश्मीर थी वियो त पोइ ॾिसूं था छा थो थिए जेको थी सघे सुठो